لکھنؤ میں گھومنے کے لیے اور قابلِ ذکر مقامات اور جو تاریخی مقامات ہیں وہ ایک دو نہیں بلکہ باقی بلکہ دسیوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور انہیں میں سے جو سب سے مشہور جو تاریخی اور جگہ جو تاریخی مقام ہیں جہاں پر لوگ دور دراز علاقوں سے اور دوسرے ملکوں سے اور دوسرے صوبوں سے آتے ہیں یہاں پر گھومنے کے لیے وہ بھول بھلیا ہے اور بھول بھلیا جس کو بہادر شاہ نے بادشاہ شاہ ظفر نے بنایا تھا اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا وہاں پر رہے وہ لوگ اور وہاں پر وہ تاریخی عمارت مانی جاتی ہے سالوں بلکہ سو صدیوں پرانی تاریخی عمارت ہے یہاں پر لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور لوگ اپنے خالی ٹائم پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے انہیں جگہوں پر جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک بھول بھلیا ہے بھول بھلیا کے علاوہ جو ہے اسی کے سامنے بالکل گھنٹہ گھر ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے سیر و تفریح کے لیے بہت ہی اچھی جگہ مانی جاتی ہے اور یہ بھی ایک تاریخی عمارت ہے یہاں پر بھی لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں اور اپنے فیملی اور اپنے گھر والوں کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں حالانکہ یہ یہ سب کے لیے ہر کسی کے لیے یہ کھلا ہے کسی کی کوئی پابندی کسی کا کوئی قید نہیں ہے اس میں ہر انسان آ سکتا ہے اپنے مرضی سے اور اپنی مرضی سے جا بھی سکتا ہے لیکن یہاں پر آنے کا کرائٹیریا تھوڑا الگ ہے ہر انسان کو آنے میں ایک کرایہ لگے گا کرایہ بھی زیادہ مہنگا نہیں دو سو سو کے اندر سب انسان آسانی سے یہاں پر گھوم سکتا ہے